स्पोर्ट्स एक एक ऐसी चीज ऐ जेह्की असेंगी साढ़ी जेह्ड़ी ओह् ऐ रैह्न सैह्न गी बदलदी ऐ मतलब डिप्रेशन लड़ाई झगड़े कोला जां किश बी होंदा भार शार कोला जां किश बी मजबूत सब किश साढ़ा ओह् करदी कंट्रोल करदी ते साढ़े जीन्स मजबूत करदी ऐ स्पोर्ट्स इक ऐसी चीज जेह्की मतलब हर जगह् होनी गै होनी चाहिदी बंदा हर इक ने खेलना कूदना चाहिदा खेलने कूदने कन्नै केह् होंदा के बन्दा बंदे गी जेह्ड़ी टेंशन टुंशना होन्दियां ओह् घटी जांदियां ते कन्नै जेह्की ओह् थोह्ड़ी सेह्त होंदी नुहाड़ी इजाफा होई जंदा ते बंदा थोह्ड़ा जेह्का कोई चार साल घट्ट चार साल मता जीह्गा